ओइ आंदि नोंनो जि सुनो हरदोंमोन दा बि जि सुनो हरनायखौ मा दासिम सुनो हानाय जायाखै ना सुबाय दं आंदि जि सुनो हरदोंमोन गान्नाय जोमनाय हो सुबाय दंना बेनिफ्राय ओह मब्ला हागोन बायदि सुखांनो मब्ला मब्ला हागोन बायदि दा बेलासेहालागै आङो ओह एसे थाबनो मोनब्ला मोजां जागौमोन मानोना बाथौनि बाथौ मन्दिराव आङो गाबोननि बिथोरावनो अखानायैनो सोरांब्लानो आङो ओह मन्दिराव थांनांगौ दङ आरो बे मन्दिराव गान्नाय जोमनाय गोथार गान्नानैसो थांनांगौ नालाय दा बेखायनो बासिरा आंनि सि गाव जेहेथु बेफोर गान्नाय जोमनायखौ सुस्लाबनो हाया बेखायनो ओह सुनो थाखाय जेराव दायथ' होदों दा बेखौ दायथ' बुजिनानै एसेबाबो आंखौ अन्नानै ओह गान्नाय जोमनायखौ एसे फोसाबना हरगोरदो थाबनो जाहाथे आं गाबोननो मन्दिराव थाङोब्लाथाय जाहाथे बेखौ गान्नानै आं जाहाथे थांनो हानाय जायो जागोनना सुनो हागोनना दा आङो मिजिं थिबाय जे गाबोन आङो थारै ओह गानलांनो हागोन मन्दिराव मानोना ईसोरनि गोथार सानाव जोङो हागौ मानि गान्नाय जोमनाय गोथार गान्नांगौ गान्नाय जोमनाय सुटफोरखौ जोङो साखोन सिखोन गाननो हानांगौ आरो बे गान्नाय जोमनाय साखोन सिखोन ओह खालामनानै जोङो गावखौनो मोजां नाङो गोसोखो गोजोन्नाय मोनो मैला गैयै जि जोमखौ ओह गान्नायजों जों गावखौनो गोसो गोजोन्नायजों ईसोरनि गोथार मन्दिराव जों दर्शन जानायाव जोङो गोसो हान्थिजों मोजां मोनो दा बेखायनो जाहाथे बे गान्नाय जोमनाय बे गान्नाय जोमनायफोरखो ओह आङो आखा खालामबाय जाहाथे दिनबाव खालामा नङाबा आरो गाबोन आं आरो बे गोजाम बासिरा जिखो जेराव दा आंहाबो लोगोआव गोथार जि गैया गोथार गान्नाय जोमनाय दा आं गानलांनो थाखाय गैया ओंखायनो आं गले गले रेकुइस्ट खालामबाय ओह गाबोन जेरैखि जाया आं गानलांनो मोन्नाय दाहै नोङो सु सुनानै दोन्दो दे ओह जागोनना अके दे जाबाय दे दोनदो